हुन में जी तुसें गी सनाना चाह्नी तुसें कव्शन पुच्छे दा हाउ डिड यू फर्स्ट इन सिंगिंग ऐट बटइज डिड यू ड्सर्व टैलेंट इन सिंगिंग चलो में तुसेंगी एह्दे बारे च सनानी आं जियां केह् बोलदे मेरा सिंगिंग च इंरट्रस्ट कदूं बनेआ हा मेरा सिंगिंग च इंट्रस्ट बनेआ हा निक्के होंदे मतलव में फिफ्थ कलास च ही मतलव गानें ते असैं स्टार्टिंग दा दा गै निक्के होंदे दा गै सुनी आने पर मीं इंटर्स्ट जादा बनेआ फिफ्थ कलास कोला लेईयै फिफ्थ कलास च मैं मतलव में अपनी म्यूजिक आह्लियै मैड़म गी गाना बोलदे सुनेंआ ओह् साह्नू गाने सखांदी ही मतलव मीं इंट्रस्ट पेईया कि में गाने गाना में मतलव में मैड़म कोल गेई महां मैड़म मिगी गाना सखाओ मतलव मिगी इट्रस्ट पेईया म्यूजिक बिच्च म्यूजिक काफी अच्छा तरां बोली सकने अस में उध्दर फिफ्थ कलास कोला दा लेईयै गै इंट्रस्ट बनिया दा म्यूजिक बिच्च म्यूजिक च बनिया हा केह् बोलदे ओह्दे बाद केह् बोलदे में फिफ्थ कलास च गाना सिक्खना स्टार्ट कीता सिखदे सिखदे साल ते लग्गी गै जंदा ऐ ओह्दे बाद में सिक्स्थ च सिक्खेआ ते इयां मैड़म कोला स्कूल ई सिक्खेआ ओह्दे बाद मोें सैवन्थ च पुज्जी अदूं में पैह्ली बारी इक बारी सिंगिंग गाई ना ग्रुप सिंगिंग गाई स्कूल च स्कूल च किश स्कूल च गाई ग्रुप सिंगिंग ओह्दे बाद केह् बोलदे गाई ते फ्ही शैल ओह् मिलेआ मतलव कि तुस शैल गाने होने ओह्दे बाद मेरा इंट्रस्ट बनिया फिर में इयां गै जंदे जंदे केह् बोलदे सिंगिंग सिखदी गेई सिखदी गेई मतलव इयां ग्रुप सांग कल्ले सांग गाना शुऱु कीता स्कूले च ई कीता फिर में मतलव सिंगिंग च इंट्रस्ट बड़दा गेआ बड़दा गेआ इयां ई सिखदे सिखदे मिगी काफी जादा म्यूजिक च इंट्रस्ट पेईया में जादा असैं सिक्खेआ स्कूल होर कुत्थैं सिक्खना हा होर में इयै टैलैंट दस्सेआ मतलव उऐ में होंदी ही बाह्रें तेह्रें सालें च टैलैंट दस्सेआ हा जदूं में एह् केह् बोलदे उध्दर सिंगिंग सिखदी सिखदी सिखदी सिक्खेआ फिर ओह्ॅदे बाद केह् बोलदे सिखदे सिखदे काफी सिक्खेआ पर में एह् अपनै तै ई गानी होनी गाना में इयां कोई प्रोफैशनल नी बनना चाह्नी हून में जियां कालेज़ च पुज्जी केह् बोलदे साढ़े कालेज़ च काफी अछ्चा ओह् ऐ कि अस सिक्खी सकने ऐं म्यूजिक बट में अपनैं तै गानी में पाटिस्पेट हून ऐनी करना चाह्नी क्योंकि म्यूजिक में अपनी फीलिंग तै अपने मड़ै तै अपनै टैलेंट तै करनी ना कि सारें गी दस्सनै तै ते इयां में म्यूजिक जादा नी ओह् कीता दस्सेआ पर बस अपने तै ई गानी होनी ऐं सिंगिंग दा अस शैल इंट्रस्ट लेई सकने आं तुस बी तुस बी काफी जादा सिक्खी सकने ओ एह्दै बाद इंट्रस्ट लेईयै ते फिर किसे चीजे च इंट्रस्ट आंदा में बी किसेचीजें च नी बट म्यूजिक मेरे कोला स्टार्टिंग कोला ई इंट्रस्ट ऐ पेई गेआ पैंदा गेआ फिर एह्दे च लैंदे गे इंट्रस्ट बाकी ते कक्ख नी एह् ई ऐ इंट्रस्ट काफी बड़दा गेआ बड़दा गेआ ओह्दे बाद में अपना टैलेंट जादा कुसे गी नी दस्सेआ हून में इस च ऐं केह् बोलदे मतलव शोटे होंदे दा सिक्खे दा केह् बोलदे अदूं ते इंट्रस्ट पेआ नी हून जादा ई पौन लगा एह् में सांग सिक्खना शुऱु कीता हुन मे बस अपने तै ही गानी होनी ऐं सांग इयां अग्गैं पिच्छें प्रोग्राम ऐनी करनी होनी क्योंकि में अपनी फिलिंग ते अपने अपनी तसल्ली ते इयां गै गानी होनी बस इयै टैलैंट ऐ मेरा म्यूजिक स्टार्टिंग कोलादा ही पौंदा गेआ होर कक्ख नी म्यूजिक च काफी जादा मौका बेश आई सकने पर में जादा ओह् नी लैता ऐ बस इयै लैता कि सिंगिंग काफी जादा सैल स्वजैक्ट होंदा ऐ